तव्हांखे सिंध जे इतिहास जे बारे में जानकारी आहे मूंखे सिंध जे इतिहास जे बारे में जानकारी आहे असांजे सिंध जो कल्चर जाम पुराणो आहे असांजे सिंध जे राजा राजा दाहिर सिंग हुआ जंहिं सिंध जे लाइ ॾाढो सुठो माना पंहिंजा लड़िया ऐं पंहिंजो प्राण जो त्याग़ु ॾिनो असांजो सिंध ऐं सभ्यता असांजी ॾाढो इन में असांजे इन में वापारु ऐं खाधे पीते में ॾाढा समृद्ध हुआसीं पहिरियों हाणे बि आहियूं ऐं असांजी सिंध भाषा जो इन में टे लिपियूं हूंदियूं आहिनि जंहिं में हिकु अरबी लिपि सां लिखंदा आहिनि हिकु देवनागरी लिपि सां लिखंदा आहिनि ऐं हिकु लिपि जंहिं खे हटवनि का ई चएबो आहे इहा लिपि जाम घटि माण्हुनि खे ईंदी आहे असां सिंधियुनि जे मथा जेको असां उणिवीह सौ सतेतालीह खां हिते आयां आहियूं त असां भारत देश खे पंहिंजो देश मञियो आहे ऐं हिन जे देश जे विकास जे लाइ असां ॾींहुं राति महिनतु कंदा आहियूं असां सिंधी देश जे हर कोने में बसियल आहियूं ऐं असां भारत जे विकास जे लाइ हर तरह जी कोशिशि कई आहे ऐं असां कंदा रहंदासीं